नवज़ात शिशु का ख़्याल रखने के लिए बहुत सारे उपाय हैं बच्चे का ख़्याल रखने के लिए उसकी ज़्यादातर उसकी माँ ही ख़्याल रखती है बच्चे का क्योंकि आदमी लोग तो अब ख़्याल रख ही नहीं पाता है क्योंकि वह ज़्यादातर शिशु का ख़्याल रखने के लिए उसकी माँ की जरूरत पड़ती है माँ से अच्छा ज़्यादा ख़्याल कोई रख ही नहीं सकता है क्योंकि छोटे बच्चे में अनेक ख़्याल नहीं रखेंगे तो अनेक सारी बच्चों के बीमार होने का कारण है क्योंकि उसको गन्दे गन्दगी से इन्फ़ेक्शन हो सकता है उसकी साफ़ सफ़ाई रखनी पड़ती है बच्चे की कपड़ा का कपड़ा उसका बच्चे का हमेशा धुलना पड़ता है सुखाना पड़ता है बच्चे को ठण्ड न लगे सर्दी जुक़ाम न हो बच्चे को बच्चे छोटे छोटे बच्चे बहुत नाज़ुक होते हैं ना उनका वह कि थोड़ा सा टेम्परेचर मतलब मौसम थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बच्चे की तबियत खराब हो जाती है बच्चा बच्चे के लिए से माँ हमेशा माँ को दूध पिलाना बाहरी दूध नहीं पिलाना चाहिए माँ अपना ही दूध पिलाती है कम से कम बच्चे को छोटे बच्चे को माँ कम से कम छह महीना दूध पिलाती है छह महीना कम से कम पिलाना चाहिए बच्चे को ताकि बच्चा स्वस्थ रहे बच्चे का वह आकृति समान आकृति बढ़े बच्चे का और से बच्चे के लिए वह बच्चा आजकल का आने से पहले तो बच्चे का लँगोटी उँगोटी पहनाती हैं तो बच्चे के लिए पैम्पर्स आ गया है आधुनिक मतलब बच्चा लैट्रिन कर देता है वह कर देता है पैम्पर्स में तो उसका ख़्याल रखना पड़ता है उसको निकालना पड़ता है ज़्यादा देर तक का हम रहेगा पैम्पर्स में भीगा हुआ तो बच्चे को बीमारी हो सकती है इसलिए तुरन्त पैम्पर्स चेन्ज करना पड़ता है उसको ध्यान से टेम्परेचर मतलब यह कितना ठण्डा मौसम है गरम मौसम है उसके हिसाब से बच्चे का ख़्याल रखना पड़ता है कपड़ा पहनाना पड़ता है